हाँ सर जी प्रणाम यही खेले है सर पिच पर नहीं नहीं सर कुछ काम आ गया था सर अब नहीं जाएँगे सर सर टाइम टाइमिंग ही देते हैं सर टाइम टू टाइम आते हैं सर बस कल कल लेट हो गया था सर नहीं सर ऐसा नहीं बात है सर अब डेली टाइम पर आएँगे सर डन

नहीं सर ऐसी बात नहीं सर जी सर जी सर देखते रहते हैं सर

नहीं सर अब ठीक से करेंगे सर बस खेलेंगे सर अब टाइम से आएँगे सर नहीं सर आप खेलें सर आप वो मेरे सेलेक्शन के लिए बोले थे सर आप बताया नहीं सर अब आएँगे टाइम से सर सर कब कल कितने बजे आएं सर ठीक है सर कल पाँच बजे आ जाएँगे सुबह से ठीक है सर और कौन कौन आएगा सर सर हम भी कल टाइम से आएँगे कल सर पाँच बजे नहीं सर अब टाइम से आएँगे सर नहीं सर अब टाइम से आएँगे सर ठीक है